भिडिअ कनफारेनसिं एफ होनोबा बियो बिराद हेफाजाब होबाय जेरै क'विड नाइनटिन टाइमाव क्लास थास जेबो जायाबा फेजिकेल क्लास जेबो जायाबा बेजों मासथार फ्रा बिराद क्लास खालामोमोन ओंखायनो जेबो माबाफ्रा फरायनायफ्रा उनाव थालाङासै बि बिराद हेफाजाब होदों ओमफ्राय गारजि जेंना होनोबा बिदि खालायनायाव बै जे ओरैनो क्लास आव फोरोंनाय बायदि जाया ना स' सेलेबास फोरखौ लाजोबनो हाया जायो ओंखायनो जोबनायनि सिगांनो सेलेबास क्लास जोबनायनि सिगांनो दाननाय बायदि जायो आरो नेट कानेक्सन फ्राबो थाया बिदिनो सोरबा सोरबा ओमफ्राय नेट एफ खौ अन खालामनानैल' थायो क्लास खालाया बिदि थायो बिदिनो जायो आमफाय ओरैनो लोगोफोरजों रायलायनायाव बो बिराद हेफाजाब होयो गोजान गोजान लोगोफोरनिखौ जुदि गोसो खाङोबा बिसोरनि बिसोरखौ गोसो खाङोबा लोगो हमनो हायाबा बेजों बिसिनि मोखां फोरखौ नायनो हायो माबादि दङ बिसोरो मोजां दंना गैया बिदिनो हेफाजाब होनाया होयो दानि दुनियाआव इन्टारनेट दुनायायाव